पंज जनवरी ॿ हज़ार टे छ्ह अक्टूबर ॿ हज़ार नव उणटीह नवम्बर ॿ हज़ार तेरहां एकटीह डिसंबर ॿ हज़ार ॾह